हम खेती में बैल का उपयोग करते हैं बैल द्वारा मैं खेती करता हूँ खेती के लिए दो बैलों की जरूरत पड़ती है उसे वो हल बाँध कर ऊ उसमें खेत को जोतना होता है जोतने के बाद उसमें बीज डालकर बीज डाल कर उसके बाद हेंगी से हेंगा पब समतल करना होता है ताकि बीज अंदर हो जाए और थोड़ा हो जाए कहीं कहीं पे तो भैंस से भी हल जोतते हैं लेकिन हम लोग तो आए खेती बाड़ी करने के लिए बैल का ही अधिक उपयोग करते हैं बैल के उपयोग करने से अब टेक्टर का पैसा नहीं देना पड़ता है अब बैल के सिफ चारा ओरा देना पड़ता है ओ अपने घर का बैल रहता है उसको खाली चारा दे देंगे आज खेती करेंगे तो उसमें कोई अलग से भी खर्चा नहीं करना है नहीं करना होता है